राजस्थान में रूगणता ऐं मृत्यू दर जो मुख्य कारण हिन रीत आहे की राजस्थान में माण्हू पंहिंजे सिहत जो ध्यानु नथा रखनि तंबाकूस सिगरेट ऐं बीड़ी पीअन था इन करे इन्हनि खे जल्दी कैंसर थी वञे थो ऐं उते मृत्यू दर बि उतने वधीक थी वञे थी तंबाकू जे उपयोगु सां हुननि खे मुंहुं में कैंसर गले में कैंसर थी वञे थी इन करे राजस्थान में मृत्यू दर ॿ छह चारि आहे भारत सरकार राष्ट्रीय मलेरियन नियंत्रण कार्यक्रम शुरू कयो आहे जे उनमें घर घर वञी करे डी डी टीअ जो छिडकाव करायो वञे थो विश्व मलेरिया ॾींहुं हर साल पंजी अप्रैल ते मल्हायो वेंदो आहे राजस्थान में एडस नियंत्रण सोसाइटी अधिनियम जे तहत हिकु नव पंज अठ जे तहतु उण हि उणिवीह ॿारहं उणिवीह सौ अठानवे में एडस नियंत्रण सोसाइटीअ जो गठन कयो वियो एडस जी रोगथाम जे लाइ जो लक्ष्य भारत में एडस महामारी खे रोकण लाइ आहे एडस वायरस जी अवसर करण वारे जो नालो आहे ल्यूक मांटेगियर